स्थानीय सरकारके द्वारा जे नीतिगत विकासक योजना अछि ओहिमे बहुत रास काज भेल अछि आ बहुत रास काजक लेल नीतिक आब सुदृढ़ करबाक ज़रूरत छै जेना हम जलसंचयक लेल पोखरि बनबै छी लेकिन पोखरिकेॅं आब व्यावसायिक रूपमे बनबै छी जेना हमर सांस्कृतिक रूपमे पोखरि छलए हँ जाहिमे विधिवत ओकरा संस्कारसॅं धर्मसॅं जोड़ने छलहुँ हँ तऽ लोक ओकर बेसी केयर करै छलै हँ लेकिन आबके व्यवस्था जे छै ओ व्यवसायिक छै अगर ओहीमे मछली नहि हेतै तऽ लोक पोखरि नहि खुनेताह तहिना जेना अखन जे छै से योजना बनल अछि जे हमरा मखानक खेती करनाइ छै तऽ जातक चौर चहचर साथ नहि हेतै ओकर गाद नहि हटतै ता तक मखानक खेती बहुत बढ़िआँ नहि हेतै मखानक खेतीक रखबा ज़रूर बढ़्लै हँ लेकिन उत्पादन ज़रूर घटि गेलै हँ एहिसभ पर हमरासभके ध्यान देबाक छै एहिमे सुधार करबाक छै कृषिक लेल जे एहिठाम जे अथी छै समस्या छै सभसे पैघ समस्या छै एकटा जलजमाव तऽ जलनिकासीके समुचित व्यवस्था हेबाक चाही जे जलनिकासी हेतै तखनेकिछु जोड़यके चाही तऽ हम स्वास्थ्य पर जोड़बै लोक स्वस्थ हेताह तखन गाममे रहताह तखन ओ नीक जेकाॅं मज़दूरी खेती करताह या आर किछु करताह या पारिवारिक स्थिति हुनकर सुदृढ़ हेतनि लेकिन स्वास्थ्यक लेल सभसॅं पैघ समस्या एकटा छै जे सहरसा जिलामे एकटा मात्र पंचायत छै सतरकटइया जाहिमे अकेला सत्तर गाँवसॅं कैन्सर एतेक भयावह स्थिति बनेने छै अखन तकमे दू हज़ार तेइस तकमे ओकर आँकड़ा मरयवलाक एक गाँवसॅं लगभग डेढ़ सए भऽ गेलै हँ तऽ एहिपर व्यवस्था देखेक व्यवस्थाक देखना चाही एकर कुछ नीति बनना चाही